साढ़ै इत्थें लोकल इवैंट बड़े होंदे ऐ जियां कि टूर्नामैंट होई गेई साढ़े पिंड दे गै मुड़े करांदे ऐ टूर्नामैंट टूर्नांमैंट साढ़े पिंड दे लोक करांदे ऐ ते लोक रेट प्राईंज़ होंदा लाए दा दुनियां आंदी लोक बाह्रा बाह्र दे खेलन आंदे ऐ जेह्दे च अस बी शामल होन्ने आं ते सानूं बी मौका मिलदा खेलने गी ते साढ़े कन्नै कन्नै निक्के निक्के होर बी खेलदे ऐ साढ़े दोस्त बी होंदे ऐ ते साढ़े कोला बड्डी उमरी दे साढ़े कोला निक्की उमरी दे ओह् बी खेलने कन्नै दिक्खने गी मनोरंजन करदे ऐ ते कन्नै साढ़ा मन लग्गी रौंह्दा उस चीज़ गी टूर्नामैंट कोई साल च दो बारी इक बाल्ली बाल दी साढ़े इत्थें टूर्नामैंट होंदी ऐ ते कन्नै इक बैट बॉल दी होंदी ऐ ते साढ़ै लाग्गै ग्रांऽ ऐ इक ग्रांऽ ऐ कूटा ग्रांऽ ते उत्थें फुट बॉल दी टूर्नामैंट होंदी ऐ जेह्दे च अस दिक्खन जन्ने ऐ हून उद्धर टूर्नामैंट होआ दी ऐ ते अस शाम्मी जन्ने आं दिक्खन उद्धर ते इसलै गर्मी बड़ी ऐ ते शाम्मी शुरू करी दिंदे ऐ ओह् ते शामी छे बज़े शुरू करदे ते नाईट मैच होंदा ऐ ते नाईट मैच होंदा ते फुट बॉल खेलदे उ नें स्टड पाए दे होंदे ऐ फुट बॉल शैल टीम औंदी ते फुट बॉल खेलदे अस दिक्खने आं ते साढ़ा मन लग्गी रौंह्दा ऐ फिर अस शाम्मी आई जन्ने आं घरै गी ते फिर अस बाल्ली बाल दी टूर्नामैंट दिक्खने ते बाल्ली बाल अस बी खेलने ऐ अस बी खेलने बिच्च टूर्नामैंट हारी बी जन्ने जित्ती बी जन्ने आं अस बी ते जिन्ने चिर साढ़े इद्धर दो तिन्न प्लेयर बड़े खास ऐ उंदा नांऽ बी शैल बजदा ऐ इद्धर ते शैल नांऽ ऐ उं'दा ते शैल ठप्पे कड्ढदे शैल बाल्ली बाल खेलदे ऐ ते बै फिर बैट बॉल दा ग्राउंड ऐ साढ़ै इत्थें फिर बैट बॉल दी टूर्नामैंट होंदी ऐ इक ते उद्धर टूर्नामैंट च बड़े बच्चे खेलदे बड़ी दुनियां होंदी बजुर्ग लोक बड़े होंदे ते भाई बड़े होंदे जेह्ड़े अपनी ध्याड़ी धुप्पा छड्डियै फिर ओह् दिखदे मैच उं'दा इंट्रस्ट बने दा होंदा मनोरंजन होंदा उं'दा ते फिर उं'दा मन लग्गी रौंह्दा उंदा उत्थै ते एह्दे कारण फिर ओह् दिखदे रौंह्दे ऐ ओह् फिर अपने ध्याड़ी ध्यूड़ी छड्डियै उस चीजा च ध्यान दिंदे ऐ जादा फिर साढ़ै इत्थें ओह् इवैंट होई जंदा ऐ हाफ मैराथान होई गेई मैराथान होई गेई जियां मैराथान होंदी इक पच्ची किलो मीटर दी होंदी ऐ इक बारां किलो मीटर दी होंदी फिर दस किलो मीटर दी होंदी फिर पंज किलो मीटर दी होंदी फिर निक्की कोला निक्की छे किलो मीटर दी होंदी ऐ ते कन्नै दो किलो मीटर दी बी होंदी ऐ ओह् अपनी मर्जी जो जिन्नी मर्जी लाओ ते बक्खरे बक्खरे प्राईज़ रक्खे दे होंदे उ'नें जियां कि बक्खरे बक्खरे पैसे बक्खरे बक्खरे ट्राफियां फ्ही में बी इक बारी शाम्मी दौड़ेआ हा दस किलो मीटर आह्ली च ते मेरे कोला छे किलो मीटर गै दौड़ लग्गी ही ते फिर उ'नें टैम बी दित्ते दा होंदा ओह्दे बिच्च छे किलो मीटर लग्गी फिर शायद उ'नें पानी फिर खाने पाने दा बड़ा इंतज़ाम कीते दा होंदा ऐ ता कि कोई बंदा कमजोरी निं फील करै खांदे रवै पींदे रवै ते पानी जगह् जगह् लग्गे दा होंदा कि कुसा दा कोई गला सुक्कै जां कोई फ्ही पानी मन करै जेह्दे नै उ'नेंगी चक्कर चुक्कर निं आ पानी पूनी पींदे रवै बड़े लोग शामल करदे साढ़े इद्धर दे ऐस ऐच ओ तक शामल होंदे ऐ बड्डे बड्डे फिर होर साढ़े इद्धर दे बड़े मुड़े शामल करदे ऐ मैराथान गी होर फिर अस जदूं छोटे छोटे बच्चे होंदे हे स्कूल दी टूर्नामैंट होंदी ऐ स्कूल च खेढां होंदियां ऐ जिन्ने चिर साढ़े इद्धर स्कूल च गौरमैंट दी तरफा गेमां जेह्ड़ियां खलाइयां जंदियां न जेह्दे च बड़े बच्चे शामल होंदे अस पं'जमी कोला जान लग्गे हे पं'जमी च बी खेले हे अस बॉल्ली बॉल जेह्दे च अंडर सैवनटीन अंडर फोर्टीन कोला शुरू करदे अन्डर फोर्टीन खेलदे अन्डर सैवनटीन होंदा फिर अंडर नाईनटीन होंदा फिर अन्डर टवन्टी होंदा फिर गेम शुरू होंदी ऐ एह्दे च जियां बॉल्ली बॉल होई गेआ फुट बॉल होई गेआ बॉल्ली बॉल होई गेआ ते बैट बॉल होई गेआ हॉकी होई गेआ बक्खरी बक्खरी गेमां ते सानूं साढ़ा मास्टर लेई जंदा हा अस निक्के होंदे अस पं'जमी होंदे पं'जमी च पढ़दे हे ते अस बॉल्ली बॉल खेलन गे हे पैह्ली बारी ते अस पैह्ली बारी बाह्र गे हे कुतै टूर्नैमैंट खेलन ते असें खेली ही अस हारी गे हे पर सानूं बड़ा मज़ा आया हा साढ़ा मन लग्गी रेहा हा ते असें माश्टर होरें फिर कन्नै ओह् दित्ता प्राईज़ दित्ते हे कन्नै सानूं पिर खाने पीने गी समान दित्ता हा अस छोटे छोटे हे साढ़ा खाने गी मन करदा हा ते उ'नें खाने गी कन्नै दित्ता समान ते फिर अस पं'जमी च फिर दूई बारी अठमीं बिच्च गे फिर अठमीं बिच्च खेले साढ़े इद्धर हीरा नगर साढ़े ग्राउंड ऐ फिर उत्थें अठमीं बिच्च खेले अस अठमीं च खेले अस फिर तां बी सानूं प्राईज़ थ्होएआ हा तां अस जित्ती गे हे अस बॉल्ली बॉल खेले गै हे साढ़ा मेरा होर किसै च इंट्रस्ट थोह्ड़ा कम ऐ ते इस लेई बाकी मेरे दोस्त जेह्ड़े ओह् हर इक गेम खेलदे पर में जादा बॉल्ली बॉल गै खेलना ऐ ते बॉल्ली बॉल अस जित्ती गे हे ते सानूं प्राईज़ थ्होएआ फिर सानूं थोह्ड़े खाने पीने गी समान थ्होएआ जैसे फ्रूटियां होई गेइयां कोई पानी दी बोतल कोई समोसा कोई होर दूआ त्रीआ फिर स्कूल च होर बड़े इवैंट होंदे ऐं जियां कि कोई महात्मा गांधी जी दा जनम होऐ ते उं'दा इवैंट करदे छोटा जेहा कोई टीचर डे होई जा टीचर डे दा फिर कोई चिल्डर्न डे होई जा ओह्दा इवैंट करदे ते ओह्दे इवैंट बिच्च बी बच्चें गी खाने पीने गी समान थ्होंदा जियां समोसे होई गे बिस्कुट होई गे उस दिन बच्चे बड़े खुश होंदे ऐ कि अज्ज पढ़ाई हैनी होनी ऐ ते अज्ज साढ़ा मन लग्गी रौह्ना ऐ खेढें बिच्च जां टीचर डे गी फिर बच्चे सारे टीचरें दी नकल करदे ऐ ते सारे बच्चे खुश होंदे कन्नै टीचर बी खुश होंदे पूरा दिन ते चिल्डर्न डे गी चिल्डर्न बच्चे पढ़ाई निं करदे उस दिन बी फिर टीचर जेह्ड़े चिल्डर्नें गी शैल खलांदे ऐ उस दिन थोह्ड़ी पढ़ाई कम होंदी ऐ ते होर बड़ी टूर्नामैंट होंदियां साढ़े इद्धर बड़े इवैंट ऐ जेह्ड़े साढ़े इद्धर होंदे ऐ होर होर इवैंट होई गेआ टूर्नामेंट साढ़े इद्धर कोई फुट बॉल दी कोई हॉकी दी हॉकी दी टूर्नामैंट साढ़े इद्धर लाग्गै हीरानगर च होंदी ऐ अस जन्ने आं हीरानगर च टूर्नामैंट टूर्नामैंट दिक्खने गी मन लग्गी रौंह्दा थोह्ड़ा अस बाईक लेइयै जन्ने आं ते हैलमट पाइयै बाईक पर जन्ने ऐ ते फिर अस उद्धर दिक्खने आं हाकी कुड़ियां बी खेलदियां बिच्च मुड़े बी खेलदे ऐ ते उं'दी गेम बड़ी शैल ऐ ते केईं कुड़ियां मुड़े फिर बाह्र बी खेढन गेदे हे फिर शैल गेम बनी दी होऐ ते बाह्र बी खेलन जंदे ऐ ते होर बड़े इवैंट साढ़े इद्धर जियां कि होर होर चिल्डर्न डे होई गेआ टीचर डे होई गेआ फिर होर कोई जे कुसा दा जनम दिन होई गेआ ओह्दे च बड़ा फंक्शन करदे ऐ एह् होर